जाना कुदै मतलब कि मिगी इस टाईम पर अपने ब्याह् कीते दा हून हसबैंड कन्नै गै जाना पसंद लगदा ते में उंदे कन्नै जाना पसंद करनी ते उंदी फैमिली कन्नै जाना पसंद करनी आं होर ते होर उंदे कन्नै जाना में वैष्णो देवी जाना पसंद करनी आं ते शैद अस गेदे बी ऐहे ते हून अं'ऊ चाह्न्नीं कि में अपनी फैमिली कन्नै अपने सौह्रियें कन्नै जां ते कन्नै प्यौकियें कन्नै जां पूरा टब्बर ते किट्ठे होइयै जाह्चै ते शैल माता दे दर्शन करचै ते शैल रज्जी रज्जियै दर्शन करियै आह्चै होर ते एह्दे बाद भी अं'ऊ अपने भी सौह्रियें ते अपने की ते अपने मायके आह्ली तरफा में अपने दादके कन्नै अपने अं'ऊ जंदी रेही में बंबई गेई ही उत्थै बी समागम लग्गे दा बाबा जी हुंदा साढ़ा समागम लगदा अस उत्थै गे हे गोल्डन टैम्पल गे हे दिल्ली च गे हे समागम च उत्थै समागम च गे हे उंदे कन्नै जंदे हे फोटो खचांदे हे मतलब कि घुम्मनै गी जंदे हे चक्कर लांदे हे शैल फिरियै आंदे हे होर बड़ा मज़ा लैंदे हे बड़ा मज़ा आंदा हा घुम्मनै गी ते बड़ा खुश होंदे हे ते खाना पीना लेटना उट्ठना बौह्ना चक्कर लाना अपने जैशी मारियै आना होर हून बी अं'ऊ सोचनी की जि''यां अंऊ अपने दादके घर जंदी ते जि'यां अपने दादा दादी कन्नै होर सारे कट्ठे लेइयै जा शैल चक्कर लाइयै होर मस्ती मारियै होर उत्थें शैल जैशी मारियै औचै कि मज़े लेइयै औचै सारे कन्नै सारे खुश हो खुश सारे खुश होइयै औन होर सारें खुश होइयै जाना होर मिगी इंदे कन्नै जाना बी पसंद लगदा अपने हसबैं कन्नै जाना पसंद लगदा अपने देर दरानी जेठानी जिन्ने बी हैन जेठ बगैरा सौह्रा बगैरा इंदे सारें कन्नै जाना बड़ा पसंद ऐ होर इंदे कन्नै जाना बी चाहिदा सारें जाना चाहिदा होर बड़े खुश होइयै जाना चाहिदा एह् निं ऐ कि कल्ले जाइयै केह् फायदा कुदै फैमिली कन्नै जाओ मज़ा ओह् होंदा होर मज़ा बी तैलूं ऐ औंदा जैलूं टब्बर कन्नै होऐ बगैर टब्बरै मज़ा बी निं आंदा होर टब्बरै कन्नै जाना गै होर मतलब कि हर इन्सान नै फैमिली कन्नै गै जाना चाहिदा होर खुश होइयै जाना चाहिदा आमीं चा्ह्न्नीं अस बी जाह्चै खुश होइयै होर जाह्चै उत्थै मज़े लैचै पैह्लें बी जंदे हे हून बी जाह्चै जि'यां पत्तनीटाप होइया सिरीनगर होइया कश्मीर होइया एह् जगह घुम्मचै जाइयै शैल मस्ती मारचै मौज़ां मारचै दस्स बारां दिन आस्तै जाह्चै होर म्हीनै बाद आचै घरै गी बी औना घर बी आना एह् घर बी साढ़ा अपना गै जंदे रौह्चै होर जैशी मारचै होर मज़ै लैचै इयै में आखना चाह्न्नीं होर बस